करोना टाइम में हम लोग का हॉस्पिटल यहाँ तो कोई न सीट था न था यहाँ जो न ऑक्सीजन था जो हम लोग का देखभाल होगा बहुत प्राइवेट से था जो प्राइवेट से इतना पैसा था जो उसी में लोग जमीन जगह बेच बेच के भी लगाया कोरोना से कोई भी हालत में जिन्दा अपना रह गया बहुत तकलीफ़ हुआ बहुत ज़्यादा करोना में करोना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का घंटी घड़ी आ गया था उस टाइम में जिन्दा रह गया वही बूझिये जो बहुत बड़ा सम्पति है और यहाँ जैसे बिहार में हॉस्पिटल बिहार में हॉस्पिटल सरकारी है मगर न डॉक्टर ढंग से रहता है न कुछ रहता है न ऑक्सीजन था न कोई बैड था जो पहले गया वही जो रह गया उसमें वही रह गया और जो प्राइवेट से दिखाया उसको मान के चलिए पाँच पाँच लाख छः छः लाख सात सात लाख का डिमांड होता था उस टाइम में दिखाया गया तब भी लोग क्या करेगा मजबूरन करोना हो गया तो दिखाना ही पड़ा और ढंग से नहीं चला करोना बहुत ख़तरनाक बीमारी था और कोई प्रकार से लोग जिन्दा रह गया वही बूझिये बिहार तो बिहारे है बिहार में बहुत कष्ट है बहुत तकलीफ़ है और बिहार में जीने का कोई सहारा भी नहीं है जो कोई प्रकार से जिन्दा बिहार में रहे बिहार में बहुत तकलीफ़ से लोग जीता है कोई तरह से लोग जिन्दगी अपना काट रहा है जो चलो भाई कष्ट से ही जिन्दगी सही वही बिहार है